ویسے تو جھوٹ ہمارے لیے بہت بری چیز ہے جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہے اگر ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے بات کریں تو ہمارے مذہب میں جھوٹ بولنا حرام ہے اسی لیے ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں ہمیں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنے اور جھوٹ سے دور رہنے کی تعلیم دی گئی لیکن آپ نے ایسا سوال کیا ہے جو بہت ہی عجیب ہے اور کچھ دلچسپ بھی ہاں یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جھوٹ ہمارے مذہب میں حرام ہونے کے باوجود ہم کبھی کبھار جھوٹ بول دیتے ہیں اسی میں چیز عبادت ہے اور اس عبادت میں اگر ہم نماز کی بات کریں تو نماز کے سلسلے میں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں جیسے ہم ابھی ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں اور ہاسٹل میں نماز کی پابندی کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمارے یہاں نگرہ مقر کییے گئے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے ہم نے جان بوجھ کا سستی اور کاہلی میں نماز چھوڑ دی اور نماز مسجد نماز پڑھنے مسجد نہیں تھے اور اتفاق سے نگرا صاحب نے سوال کر لیا تو کیا تم نے نماز پڑھ لی تو اس وقت ہم پھنس جاتے ہیں اور ایسے حالت میں سزا سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ جی میں نے نماز پڑھ ل یہ جھٹ بول کر ہم نگراہ کی سزا سے تو بچ جاتے ہیں لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے اور اس جھوٹ جھوٹ بولنے پر میرا دل بہت برا محسوس کرتا ہے مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کیے اس کے علاوہ اکثر تو نماز ٹائم پر پڑھی جاتی ہے اور ہم جو اس کی پابندی بھی کرتے ہیں لیکن کبھی کبھار جیسے مغرب کی نماز چھوٹ جاتی ہے کیونکہ اثر کے بعد کبھی کبھی بازار جانا ہوتا ہے تو تاخیر ہونے کی وجہ سے مغرب کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس میں بھی کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں جب نگراہ پوچھتے ہیں یا اساتذہ پوچھتے ہیں کہکہ آپ نے نماز پڑھی تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے بازار میں پڑھی ہے حالانکہ جھوٹ ہے کیونکہ ہم نے نماز پڑھی نہیں تو اس وجہ سے کبھی کبھی ہم سے یہ کوتائی ہوتی ہے اور حالانکہ یہ کرنی نہیں چاہیے اور ہم کوشش کر رہیں کہ اب جھوٹ نہ بولیں جہاں تک ہو سکیں جھوٹ کا سہارا نہ